हमर देश भारत कइ शताब्दी तक गुलाम रहल हमरा देश पर पहिने मुग़ल शासन कयलक ओकर बाद अंग्रेज शासन कयलक देश के आजादी स्वतंत्रता के लेल एहिठाम के बहुत से लोक कुर्बानी देलखिन जेल गेलखिन अंग्रेज के कोड़ा खेलखिन आ गोली के शिकार भेलखिन अंत मे पन्द्रह अगस्त उन्नीस सए सैंतालिस के हमर देश आजाद भऽ गेल आजाद भेलापर एहि देश मे बहुत सी समस्या एहन रहल जे जेकरा कहल नहि जा सकैया वर्णन नहि कयल जा सकैया पहिने एहिठाम सामंतवादी व्यवस्था रहै कहै के लेल देश आजाद भऽ गेल किन्तु एहिठाम के नागरिक आजाद नहि रहल उनकर सामंत द्वारा तरह तरह के यातना देल गेलनि उनका तंग कयल गेलनि अंत मे सामंतवादी व्यवस्था समाप्त भेलाके बाद आब हुनकर स्थिति जे हय ठीक भऽ गेलनि हमर प्रिय नेता नरेन्द्र जी नरेन्द्र मोदी जी छथि उनका से हम बहुत सीख लेलियनि आओर देश के आगे भगाबऽ मे उनकर बहुत योगदान छनि ओहि देश सेवा मे दिन राति लागल रहै छथिन एक असर भी नै छोड़ै छथिन ओ पूरा क्षेत्र के पूरा देश के साथ साथ पूरा विश्व के बिकास के लेल लागल रहै छथिन एहिलेल